नोंथाङा बिरस्रां नार्जारिमोन नामा औ नोंसिनाव नारसारि दं होननाय खोनादों आङो

आंनो गलाब बिबारनि गोनांथि जादोंमोन आरो गलाब बिबार आरो लोगोसे सान बिबारनि गोनांथि जादोंमोन

औ औ औ आंनोथ' दा लकेलखौनो नांगौमोन औ औ औ

औ औ औ

औ औ

सान बिबारनि फुलि नांगौमोन

औ औ औ औ औ बेनिफ्राइ एसे थाबसिन मोननायनि बेबस्था गैयामोन नामा बेनिफ्राइ एसे सिगांसिन मोननायनि समा मानि लाउद्रायो नालाय औ औ जेनेबा औ औ औ जेनेबा दामफ्रालाय दाथ' बिसिबांथो थाङो आंनो मानि औ औ आंनो मानि एसे बुरजा नांगौ नालाय एसे खमफोर बानायनो हाया बे खम समाव आंनोथ' दा ओरै बिसदाल नांगौमोन सान बिबारा आरो गलाब बिबारा त्रिसदाल नांगौमोन आरो औ औ औ दे होनब्ला दे दे दोन्थ'लायनोसै औ